हाँ हमरा गाँवमे बैल बकरी घोड़ा जेनामे कुत्ता बिलाइ जते आदमी पोसै छथिन ओ झगड़ा करै एक दूसरेमे झगड़ा करै छथिन जब एक दूसरेमे आओर आदमीके छोड़ि जानवरके लेल लड़ाइ करै छथिन तऽ बहुत अच्छा लगैए हमरा सभके आओर बहुत आदमी हमरा उमहर हमरा सभके इलाकामे बहुत आदमी बकरी पोसै छथिन किछु आदमी मुर्गा पोसै छथिन किछु बैल पोसै छथिन किछु गाय पोछै पोसै छथिन आओर किछु आदमी भैंस भी पोसै छथिन जब एक दूसरेमे कनिको अथी होइ छै तऽ दून सभगोटा मिलकऽ झगड़ा करऽ लगै छथिन हमरा सभके देखिकऽ ई अच्छा लगैए जे जा जानवर के लेल तऽआखिरी आखिर झगड़ा तऽ लोक करै छथिनपर आदमीके लेल केओ एक दूसरेके लेल झगड़ा नहि करै छथिन जानवरके लेल सभ केओ झगड़ा करै छथिन झा जानवर एते सभ प्रेमो बहुत करै छथिन जे पोसै छथिन जानवरके आओर जानवरके अपना बच्चोसँ जादा अथी प्यार दुलार करै छथिन आओर जानवर सभके एकठाम जब जानवर सभ बन्हा जाइ छथिन तो एक दूसरेमे जानवर भी झगड़ा करैत रहै छथिन जब एगो जानवर दोसरके जगहपर चलि जाइ छै दोसरके जानवर दोसरके जगहपर चलि आबै छैके चक्करमे सभ झगड़ा करैत रहै छथिन